हॅलो हॅलो हांव प्रिया हळणकर तुमच्या घरा कडेन पावला तुमी आयदनाची ऑर्डर दिल्ली न्ही हांव सगळीं घेवन येयलां खंय आसा तुमी आरे तुमी आपयल्ले न्ही म्हाका यो म्हुणून आयज घेवन मुद्दाम येयलां पिकअप करून केन्नाची पावतली परत आं मागी ते पिकअपाक हे दिवचे पडटले तुमी चार्जीस दिवचे पडटले एक्स्ट्रा आं ते रावपाची मात्शे पूण तो हाडचो ना सो तेका दिवचेच पडटले न्ही तुमी जाता तितले मात्शे बेगीन येवपाचो ट्राय करा आं मात्शी बेगीन येया म्हाका आनी आनी खूब शॉपांनी वचपाक जाय दुसऱ्याकूय हें करपाक जाय न्ही दिवपाक जाय तेंका आयदनां सांगलें जाल्यार ती सगलीं हाडल्या व्हडल्यो कळश्यो घेवन येयलां हांव स्टिलाच्यो मागीर काशे दवले तुमी सांगलेले ते सगळे घेवन येयलां प्लस एक्स्ट्रा आनी हाडला तुमकां चूज करपाक तुमी सिलेक्ट करूं शकता जाय तें मातशें बेगीन येया धा पंदरा मिणटां खूब जातली तेणीन सांगला म्हाका जितलें मिनटां तितलें पयशे घेतलो म्हणून तो एक्स्ट्रा चार्जीस जाल्या तुमचें मिस्टेक न्हू तुमकां एमरजंसी पडल्या मागीर वेटींग चार्जीस दिवचेच पडटले म्हाका आनी ऑर्डर आसा तेयू पावपाक जाय मात्शे बेगीन येया केन्ना पयता पयता म्हणटा म्हाका टायम जाता न्ही मातशें बेगीन येया हय हय झाडू हाडला मागीर तो तुमी सांगलेलो तो व्हडलो ती किदें स्टिलची बुडकुली कशी त्यो घेवन येयलां आनी दोन तें तोप हाडला वो व्हडलें तुमी तें कितें कितें जाय म्हटिल्लें तें स्टिलाचे डबे हाडले धाकटे हाडल्या व्हडले हाडल्या आनी दोन एक्स्ट्रा हाडल्या तुमकां जाय ते तुमी सिलेक्ट करूं शकता हय व्हडले वाडगे हाडल्या धाकटे हाडल्या थोडेच आनी दुसऱ्याची जो ऑर्डर आसा तुमी चूज करून नेक्स्ट टायम दिवपा शकता ऑर्डर आवडली जाल्यार हय आं व्हडलो तोप हाडुना तो हाडपा लायलो आं तो हाडलो ना तेजी रेट एट हंड्रेड आटशी रुपया ओय तो उरलो मातसो तो याद ना मिक्सप जालें न्ही खूब जाणांची ऑर्डरी आसा एपय थंयसर बरोवन घेवनायसता तो लिस्टार ना जालें म्हाज्या मात्शी बेगीन येयात पावात येयली पावत येयली तूं हांव रावलां आनी दा मिनटां आं रावता हांव रावता मात्शी बेगीन यो आं बरें आं बरें यो बेगीन